हेल' सार औ सार औ सार

औ सार दे औ औ औ औ औ औ रिफायनारि औ औ औ औ हागोन हागोन हागोन सार आथसा बे जोंनि बे रिफायनारिआ धालिगाव रिफायनारिआ जोंनि खाथि खाला गामि ओनसोलआव बुहुद प्रब्लेम माबा खालामगासिनो दङ आरो जेरै बे बारा मोजां बार मोना मानसि जिब जुनादनि थाखाय बे बेवहाय मोनसे प्रब्लेम खालामदों ओमफ्राय औ मोजां जोङो बारहावाखौ मोना गेसआ मोनामो खाथियाव थांनो हाया जानो लोंनो असुबिदा औ ओमफ्राय बेनि बे रिफेइनारिनि माबाफ्रा उखुन्दैफ्रा जोंनि खाथि खाला माबाफ्रावहाय नाङो न बां सि जोमफ्राव नाङो आबादफ्राव नाङो औ बेनिफ्राय नोंथां नै बे माबाया रिफाइनारिनिफ्राय दा जों असुबिदा मोनबावनाया बेल' नङा जोंनि बे खाथि खाला थानायाव बे जानाय लोंनायनि माबायाव बेलायावबो जोङो असुबिदा जायो बिसिनि गेसआ जोंनाव हाबनायावहाय जोङो गुबुन गुबुन बेमार सोमजिनो हागौ आरो औ औ औ आबाद आथसा सा आङो दा जों सारमोननावहाय जों बेखौल' खावलायनो लुबैदों बे मानि रिफाइनारिनि अफिसारफोरनावहाय जों बेखौनो खावलायनो लुबैदों जेन' बेनि माबा मोजां राहा लामा लायो बे बाराद्राय दुसिद जाया बेनि माबा मोनसे अलटारनेभिब माबा मोनसे बे उखुन्दै गाज्रि जानाय बारहावा गाज्रि जानायनि मा अलटारनेटिभ माबा मोनसे बेबस्था लानो हागोन नामा सारमोना बेखौहाय डिफारमेन्टलि डिफारमेन्टेलि जोङो खावलायहरदों सारमोननावहाय दा जोङो पाब्लिक पाब्लिक औ पाब्लिक जानानैहाय बे पाब्लिकफ्रा बे जेन' असुबिदा जाया बेखौ जोङो लुबैदों आरो सार मोननिफ्राय

औ औ औ कार्बन फेकटरियाबो सेम नोंथां सेम असुबिदा एखे असुबिदाखा बेनिखायनो सारमोनहा बेनि अलटारनेटिभ मोनसे बेबस्था लायोब्ला जों पाब्लिकआ मोजां मोनगौ दे दे दे सार दे थेंकइउसै